हलो हलो मोटवानी दादा था ॻाल्हायो भाउ मूंखे कटनीअ में ज़मीन वठिणी हुई त मानसरोवर कॉलोनी पासे सुठी जेकी न ठती आहे हाणे नई सिटी हुन पासे कोई ज़मीन अगरि सुठी हुजे त ॿुधायो हा त शुभ सिटीअ में मूंखे लॻभॻि ॿ एकड़ ज़मीन खपे या ॿिए कंहिं सुठे हंधु हुजे त ॿुधाइजो न शुभ सिटीअ में जीअं खपे त हुनजो उतां जो रेट छा पियो हले हिन महिल पंटीह हुन में एकहठि अच्छा जीअं मूंखे हाणे ई खपे हफ़्ते डेढ जे अंदरि त मूंखे ॿ एकड़ खण हिते मिली वेंदी नी ख़ाली पियो आहे न प्लाट न हिकिड़ी हिकिड़ी हुन में खपे न या त ॿ एकड़ मूंखे असल में मूंखे रिसोट ठाराइण लाइ खपे पंहिंजो रिसोट ठाराइणो आहे उते में लक्षर के कटनीअ में कहिड़े हंधु मिलंदी इअं ॿ हिकु पुरी इकठी हा हुन पासे बि हलंदी भली अच्छा हा त मूंखे ॿ हेकड़ जीअं खपे तॾहिं

अच्छा

हा त काॻर वाॻर सभु ओ के थी मिलंदा आहिनि अच्छा और जंहिंजी ज़मीन जे आसे पासे में रोड वोड कीअं आहिनि चारो तरफ़ छाहे अच्छा जीअं मूंखे खपे इअं की न हुन ज़मीन वठण में घटि में घटि टे खां ॿ रोड त हुजनि ई हुजनि सिंगल रोड वारी ज़मीन न खपे हा थोरी भली महांगी भली हुजे पर जॻह सुठी हुजे हिनजी हूअं हा हा हेतिरो हली वेंदो हा खपे कटनीअ जे अंदरि ही खपे न न हेॾो परते न तव्हां ॿुधो न हलो तव्हां मूंखे हिकु ॿिनि ॾींहंनि में भली पतो करे ॿुधायो न कटनीअ जे अंदरि ई शहर जे आउटर में थोरो हुजे हा भली अंकल तव्हां मूंखे सुभाणे ताईं पतो करे ॿुधायो हिकु ॿिनि ॾींहंनि में जीअं हुजे

न अंकल हिकिड़ी हुन में खपे हा भली मूंखे सुभाणे वठी हलो पाणि सां गॾु उते ई ॿुधाए रखिजो जीअं बि हुजे मां सुबुह जो फ़ोन कंदमि ठीकु आहे ठीकु आहे हा